कुरसी लेलहुँ छियै हम जे कि छै पड़लइ थोड़ा महगे पड़लइ देखयमे तऽ बढ़िआँ लगय छै सुन्दर लागय छै लेकिन हमरो हिसाबसँ मजबूत नहि छै